हेलो भैया ज़ोमेटो से बात हो रही है हाँ भैया मैं ना अभी एक घंटे पहले रुपाली रेस्टोरेंट से एक खाना ऑर्डर किया था

हाँ ले लगभग एक घंटा हो गया हे भैया मुझे हाँ तो भैया हाँ तो भैया मैं बस यही कहेना चाह रा था कि भैया जो खाना आया है ना खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है और इस में मतलब सीधी बात मैं बताऊँ तो आप को मैं इस में बहुत तेल है सब्ज़ी में तो बहुत ही ज़्यादा तेल है औ चावल चावल में तो इतना ज़्यादा उन्होंने नमक डाल दिया है समझ में दूर से ही समझ आ रहा है और रोटियां एक दम जली जली हैं तो मतलब देख के ही खाने का मन नहीं कर रहा है इतना ख़राब खाना कौन पहुंचाएगा भैया इस वजह से मैं आप से शिकायत करना चाहता हूँ और उस रेस्ट्राें के लिए यही रिव्यू दूँगा कि भैया उन्होंने बहुत ख़राब खा खाना पहुंचाया है तो भैया बस मैं यही कहूँगा कि आप ये वाला फूड जो है इसको वापस कर लें और या तो इसकी जगह पर आप दूसरा मंगवा दें या फिर मुझे मेरी धनराशि वापस कर दें हाँ हाँ मेरा मतलब मैं तो बस यही चाहता हूँ कि या बस खाना बहुत ख़राब आया है इस वजह से मैं इसको रिटर्न कराउं खाना अच्छा आया होता तो फिर मैं नहीं करता भैया बहुत अच्छा है मैंने क्योंकि एक दो बार मंगा चुका हूँ लेकिन इस बार पता नहीं क्या किया इन्होंने इसी लिए मैं कह रहा हूँ ठीक है भैया ठीक है ठीक है आप आ जाइए और इसको रिटर्न करवा दीजिए भैया ठीक है ओके धन्यवाद